राजस्थान में लोकप्रिय पर्यटक स्थल है कायलाणा और उम्मेद भवन और अजमेर दरगाह मस्जिद और और उम्मेद भवन उम्मेद पैलेस बहुत सी ऐसी जगह हैं राजस्थान में जो घूमने के लायक है ऐतिहासिक कहें तो यहाँ पर मंडोर है मंडोर है जो काफ़ी ऐतिहासिक है हल्दीघाटी का युद्ध जहाँ हुआ था महाराणा प्रताप का वहाँ उदयपुर में वह है और यहाँ पर कई मंदिर हैं घूमने लायक देखने लायक माउंट आबू है जो सिरोही में है वह घूमने के लायक है और कई लोग वहाँ से बाहर से आते हैं घूमने के लिए राजस्थान में और जयपुर है जैसलमेर है यहाँ पर भी कईं लोग आते हैं घूमने के लिए राजस्थान में कईं पर्यटन स्थलें हैं जहाँ पर घूमना अच्छा है घूमना चाहिए